आहो मतलब कि बड़ा गै ज्यादा साढ़ै इत्थै जेह्ड़ा वातावरण ऐ मतलब कि जेह्ड़ा साढ़ा हस्पिटल ऐ साढ़ै कन्नै उत्थै मतलब हर इक चीज़ां न मतलब बड़ियां ज्यादा मतलब कि जेह्ड़े साढ़े अग्गें कन्नै जेह्ड़ा अस्पताल खुल्ला दा ओह् बड़ा गै स्हेई ऐ ओह्दे बिच्च चौबी घैंटे सैलंडर बगैरा सब कुछ ऐ जेह्ड़ा चौबी घैंटे खुल्ले दा होंदा साढ़ै उत्थें ते उसी केह् आखदे सब कुछ साढ़ै उत्थे असें कोई बी मुश्कलां दा सामना सुमना नी करना पौंदा उद्धर फायदा गै उत्थें अगर कोई बंदा ऐडमिट होई जा जां फ्ही किश होई जा हर इक चीज़ा दा उंदा आक्सी साह् आह्ला सिलिंडर ऐ ते जेह्ड़ा जेह्दे कन्नै असें जियां बंदे दा ओपरेशन करना होऐ ओह् बी सारे किश समान ऐ उसदे कोल मतलब कोई बी प्राब्लम प्रुब्लुम नी ऐ मतलब बंदा मज़े कन्नै अपना लाज लुज कराई सकदा इयां मतलब कदें कदें डिफिकल्ट कदें कदें मुश्कल दा सामना बी करना पेई जंदा अगर इ'यां कदें कदें समान नेईं होऐ कदें कदें डॉक्टर बी नी होन डॉक्टर केह् पता कुदै गेदे होन कदें कदें इन्ने मतलब मरीज़ आई गेदे होंदे ते उंदे बिच्च बी आक्सीजन जेह्ड़ा सिलिंडर होंदा साह् आह्ला ओह् खतम खतम होई जंदे कदें कदें होंदा कदें कदें मुश्कला दा सामना करना पौंदा ते इन्ना ज्यादा नी करना पौंदा ऐ पर केह् पता ग्रैह् पुच्छियै थोह्ड़े न औंदे हून केह् करना हून इनें मुश्कलें दा सामना सुमना ते करना गै पौंदा ऐ कदें कदें डॉक्टर बी नी होंदे कदें कदें डॉक्टर बी बाह्र चली जंदे अपनी ड्यूटी ड्यूटी निभाने बास्तै ते जेह्दे कन्नै होर ज्यादा परेशानी परुशनी होई जंदी बाह्र इन्ने ज्यादा परेशानी बी नी होंदी ऐ इ'यां कदें कदें होई जंदा कि कोई पता थोह्ड़ी नां लगदा कदें कदें बड़े ज्यादा मरीज़ होई जंदे ताम्मी मुश्कल होई जंदा उसी केह् आखदे ओह् करने बास्तै जेह्ड़े साह् आह्ले सिलिंडर सुलंडर होंदे ओह् बी घट्ट घुट्ट पेई जंदे न